आहूजा पाहूजा अठवाणी रायताणी संगवाणी गुरुनानी लालवानी साॾवानी केवलानी वाधवानी राजपाल हीरवानी खत्री लखमानी पमनानी लोकवाणी मनवाणी नानवानी राहूजा रहेजा शहेता जसवानी सावलानी कार्डा मंगलानी बुधवानी